اسی طرح سلمان خان بھی ایک اشتہار ہیں جوکہ بہت مشہور ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ اچھے مانے جاتے ہیں جوکہ ان کو ہر کوئی جانتا ہے